औ औ दे ओमफ्राय मा खबर नोंना औ जादों बेखौनोथ' सान्दों आंबो दा बबेयाव होनाया मोजां जागोन दा कलेजफ्राबो बबेया साबसिन बेखौबो दा सायख'नानैनो नागिरनानै मोनथ'वाखै

औ औ

जोंना नै माबायावनो फरायदोंमोन नै लोखि बाजारनि हिमालयाआवनो फरायदोंमोन ओमफ्राय दा बबेयाव होनाय जायो बेखौ दा रायज्लायथ'वाखै र' दा नोंस्रालाय बबाव होनो नागिरदों अ बिदिनो मानसिफोरनाव एसे खबर लानो नागिरदोंमोन र' मोजांआनो जादों नों खबर लाहरनाया खबर लानो

आंबो खुदियाखौ दोनहरनो बादों माने माबायाखै ना बिदि गोजानाव थाहै फेरनाय जायाखैना ओंखायनो सिमलायावनो होनो नागिरदोंमोन आंबो दा थागोन ना थाया थाय गथ'आ ओं बेयावनोथ' होनो नागिरदोंमोन जोंहा साइन्सआव

आंलाय ओं बिदि होन्नानैथ' रायज्लायदोंमोन र' जोंहाबो बे इन्सपायारआवनो हैनो होन्नानै सिमलायाव औ दे औ दे